नमस्ते नमस्ते मेरा नमस्ते मेरी पाँच दिन से बहुत तबियत ख़राब है बिस्तर पर पड़ी हूँ ज़ुख़ाम सर्दी बुख़ार

हाँ तो सुबह हम नहा लिए ठंडा पानी पी लिए फ्रिज का कोई दवा बढ़िया अच्छी सी हो तो बता दो हमें खा रहे हैं कोई आराम नहीं मिल रहा है

जी कल से दवा लाई हूँ

अरे दवा यही खाई हैं जीरोडाल खाए हैं जीरोडालें एस पी खाए हैं हाई क्रोसीन खाए है कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा है कोई होमीओपैथ दवा है तो बता दीजिए यह अंग्रेज़ी दवा से नहीं फ़ायदा कर रही है हाँ हाँ होमिओपैथ दवा खाई हैं तब जी यह लिख दीजिए कि बढ़िया कहाँ डाक्टर को ढूढेंगे हम सर जी गा गाँव देहात में डाक्टर जल्दी मिलते नहीं हैं साधन भी नहीं है दूर जाना हैं तो आप ही दवा लिख दीजिए अगर यह बता दीजिए हाँ हाँ दो हम खाएँगे खाना है अरे एक ही टाइम कि दो टाइम कि तीन टाइम खाना है अच्छा दीजिए हम खा ठीक हो जाएँगे फिर आप से मुलाक़ात करेंगे बग़ल में एक लोग है वह छोटा सा बच्चा है उसको ज़ुख़ाम हुआ है सर्दी हुई है वह भी फ्रीज का ठंडा पानी पी लिया हाँ उसको भी दवा बता दी हाँ पानी नहीं पिएँगे काढ़ा पिएँगे काढ़ा

जी यह कैसे काढ़ा बनता है तो हमरे हम बूढ़ी हैं हमें बनाना नहीं आता है काढ़ा सूझता नहीं हैं कैसे बनाएँगी

तो अरे उसी तरह बनाकर पी लेंगे घर में बहू तो हैं नहीं हम ही अकेले हैं हाँ ठीक है नमस्ते